زندگی میں جو اہم سبق سیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر انسان کو انّا اور خوداری کے ساتھ جینا چاہیے اور اِنہوں نے متأثر اِس طرح سے کیا ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں پیسے کسی سے مانگوں نہیں اور اپنے خرچ جو اخراجات جو ہیں تو اپنے کنٹرول میں رکھوں اِس کے علاوہ میں کسی پر فائنینشلی ڈیپینڈ نہ کروں نہ کروں ہاں مجھے اور میں جس کی چاہوں مدد جتنی کر سکتی ہوں کر دوں لیکن میں خود کسی کے اوپر فائنینشلی ڈیپینڈینٹ نہ ہوں